ہلو جی سر لکی ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی جی سر میرا نام عبد الواجد ہے میں نے صبح آپ کے یہاں سے گاڑی بک کی تھی جی جی جی جی ٹو فور سیٹر جی جی تو سر وہ مجھے آپ لوگوں نے وہاں سے بتایا تھا کہ ڈرائیور جو ہے آپ کے یہاں پر ایک گھنٹہ پہلے آ جائے گا بٹ سر ابھی تک تو کوئی ریسپانس نہیں ہے اور ابھی تک تو وہ آئے بھی نہیں ہیں اور کمال کی بات سر یہ ہے کہ وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے اب سر وہ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں وہ تو آپ دیکھیے نہ اس کا کیا اشو ہے نہیں نہیں سر وہ بات یہ ہے کہ مجھے دہلی سے جانا ہے علی گڑھ کے لیے اور اگر میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پایا تو میرا لاس ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی میں نے پیمنٹ پہلے ہی کر دی ہے ہاف پیمنٹ تو اس کا کون میرا ریفنڈ کرے گا تو نہیں نہیں سر وہ بات یہ ہے سر آپ چیک کر کے بتائیے مجھے کہ آپ کا ڈرائیور کہاں ہے کیونکہ مجھے ارجینٹلی نکلنا ہے اب میں نئی گاڑی کیسے ارینج کر سکتا ہوں سر آپ کے جیسے آپ کے ساتھ کنڈیشن ہے میرے ساتھ بھی تو کنڈیشن ہو سکتی ہے ضروری تو نہیں کہ کوئی دوسرا ٹریویلس والا فری بیٹھا ہوگا اور میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا تو یہ آپ سمجھیے آپ کا جو بھی ڈرائیور جو آپ نے بھیجا تھا اس کا وہ آپ دیکھ کے چیک کر کے مجھے بتائیے پلیز جی جی ٹھیک ٹھیک ہاں تھوڑی دیر میں مجھے جلد سے جلد بتائیے آپ اوکے سر میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں آپ مجھے کال بیک کریے پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے